हैलो एमेजॉन मूंखे पंहिंजे लाए हिकु मोबाइल पियो खपे हाणे मां तव्हांजी वैबसाइट एप्लीकेशन ते ॾाढा सारा मोबाइल ॾिठा आहिनि पंहिंजे लाइ हुन मां हिकु पंहिंजे लाइ मोबाइल चुंडियो आहे महिरबानी करे हुन जे मोबाइल खे तव्हां पंहिंजी टोकरीअ में विझो